हा ॾाढा सारा आसन आहिनि जंहिं में पहिरियों आसनु भुजंगासन आहे ॿियों आसनु बालासन आहे जंहिं में दिमाग़ ऐं सरीर ॾाढो सुठो रहंदो आहे टियों आसनु हलासन आहे जंहिं में सरीर जी हड्डी मसल्स स्टिच कंदा आहिनि ऐं चोथो आसनु चक्रासन आहे जंहिं में दिल खे ॾाढो सुठो फ़ाइदो मिलंदो आहे पंजो आसनु पवनमुक्तासन आहे जंहिं में पंहिंजो पेटु ॾाढो सुठो रहंदो आहे